जय झूलेलाल असांजे हिते हर त्योहार ते हर ॾींहं ॾिण ते ॾाढो सुठो मल्हाईंदा आहिनि ॾाढो जीअं ॾियारीअ ते ख़ुशी ॾाढी घर में इहा अॻे त कणिक बि धोई करे बापे करे ऐं ॾाढी सुठियूं वरी हुन जूं धाणियूं भुञाईंदा हुआसीं पोइ असां घर में ई लाइ ठाहींदा हुआसीं कणक जी ब ऐं ॾाढो सुठो त्योहारु असांजे पप्पा सुठो बेसण जो मोहनथाल ठाहींदो हुओ ॾियारीअ ते ऐं ॾाढो सुठो असांखे ॾाढी ख़ुशी हूंदी हुई असां घर जो ई मिठाइयूं ठाहींदा हुआसीं जीअं त हाणे उतराणु आहे त हाणे उतराण में बि जेतिरो थी सघंदा असां घर में ई तिरनि जा लड्डूं ठाहींदा आहियूं सभु सुठो सभु सुठो सुठो कंदा आहियूं ऐं हर मंदर ते वञणु करणु ॾाढो सुठो मंदरनि में ॾियणु वठणु हिक ॿिए खे मिठाइयूं खाराइणु ॾियणु वठणु ॾाढो सुठो कंदा आहियूं सभु सुठो थींदो आहे असांजो सिंधियुनि जो सभु सुठो कंदा आहियूं जय झूलेलाल